जय झूलेलाल भई अच्छा ठीकु आहे असांजे घरि छा घर ई गुरू पूनम जो करियूं था फ़ंक त्योहार त गुल खपनि गुलाब जा अच्छा त तव्हां वटि कहिड़ा कहिड़ा आहिनि हूअ ॿुधायो हा मंदर जे लाइ मूंखे त इहे ॻाढ़ा खपनि थोरा अच्छा खपनि थोरा उहे आलू बुखारे जो कलर हूंदो आहे न ओड़ो खपे त त इहे खपनि हा सभु अच्छा हा त अघु त थोरो सही कजो न हेॾा वठंदसि त भई पंद्रहां किलो त इहे हुजनि ॻा ॻाढ़ा वारा ऐं ॾह किलो अछा विझिजो ऐं उहो मेरुन वारा ॾह किलो विझिजो हाणे हेतिरो वठी त अधु त सही रखंदा न तव्हां ई एतिरा महांगा वठिबा थोरो घणो अघु खे त ठाहियो न भई हा सही इहे इहे इहे इहे अंदरां किना छिना हुजनि इहा न सवला ॾिसी करे मंदरु सुठी तरह सजाईंदासीं इलाही वॾो आहे हा न उहो त काने पर हाणे वरी थोरो मौसमु इहो आहे न त हुन अनुसार थोरा सुठा ॾिसी करे मोकिलिजो गुल ऐं पर अघु थोरो ठाहिजो सही तरह अघु खे ॾिसिजो

अच्छा हा ठीकु आहे पर हाणे असां असां त वठंदा रहंदा आहियूं तव्हां खां त ओड़े हिसाबु सां तव्हां अघु लॻाइजो सवलो ऐं भले तव्हां तोरे रखो वठूं था हान हा हा हा हा हा हा हा हा बिल्कुलु हा हा

छो ॻाढ़नि जे विच में अच्छा बि सुठा लॻंदा इअं ठाहे करे सवलो मोकिलिजो अच्छा ठीकु आहे जय जय ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे हा हा हा हा हा हा घणेई थी वेंदा सभिनी मां ॾह ॾह किलो मेरुन पंद्रहां मोकिलिजो पंद्रहां किलो हान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

अच्छा ठीकु आहे हा जय जय झूलेलाल